आङो मोनसे कुर्टाखौ बायदोंमोन बिनिफ्राय सानदोंमोन जे मोजां जागोन बिनि फिटिंस नाथाय बाहायनायनि उनाव नुबाय जे बियो सुनाय खेबनैसो सुनायनि उनावनो बिनि रंफ्राबो गलांजोब्बाय फुरलांबाय जियाबो आरो गान्नानैबो आङो कमफर्टेबल मोजां मोनाख्सै बेनोसै